असां जे को ॾींहं हूंदो आहे हूंदो त इलाही बिज़ी आहे पर असां जेके बि कम कयूं था पिया जीअं असांजी जेकी चाहना आहे अगरि मुंहिंजी चाहना चित्र ठाहिण जी आहे या कोई पिच्चर ठाहिण जी आहे त उन्हीअ लाइ असांखे टाइम पंहिंजे पाण मिली वेंदो आहे असांखे सोचणो न हूंदो आहे ज़रूरी कोन्हे कि असां सुबुह खां राति ताईं उहो कम कयूं जीअं असां घर जा कम निपटायूं बि था पिया इन्हीअ खां पोइ वही करे जेॾी महिल असां फ़ुर्सत पायूं था पिया अगरि मूंखे ख़ुशी थींदी आहे जेकी बि कम करण में जीअं मां पिच्चर ठाहिण में मूंखे ख़ुशी थींदी आहे या मूंखे मेहंदी जी डिज़ाइन ठाहिण में ख़ुशी थींदी आहे त तव्हां पंहिंजे फ़्री टाइम में वेही करे उहो कम आराम सां करे सघंदा आयो कोई दिक़त कोन अथव चवणी आ्हे न कि अगरि तव्हां सोचे वठो कि इहो कम तव्हां खे करिणो अथव जिंदगीअ में त उहो कम करण लाइ तव्हां खे कोई न रोके सघंदो अथव उहो तव्हां खे पंहिंजे पाण टाइम मिली वेंदो अथव उन्हीअ कम खे करण लाइ बस हिकु चाहणा हुजिणी खपे कि मूंखे इहा शइ पूरी करिणी आहे या जीअं तव्हां खे ख़ुशी मिले थी पयी या मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे त मां उहो कम कंदी आहियां न भई चवणी आहे कि असांजा कर्म सुठा हुजणा खपनि पर असांजे दिलि जी ख़ुशी पंहिंजी आत्मा जी ख़ुशी लाइ बि उहो कम ज़रूरी हूंदो आहे त मूंखे जीअं ख़ुशी मिले थी पिच्चर ठाहिण में त मां पिच्चर ठाहियां थी पई ऐं उहा कंहिंजी बि हुजे ज़रूरी कोन्हे कि मतिलबु भॻवान जी हुजे मेहंदी बि ठाहे वठां थी या कोई बि अहिड़ो कम हूंदो आहे जेको माण्हू करे वठंदो आहे